मां गांधीधाम जो निवासी आहियां ऐं असांजे हिते जेको धार्मिक स्थल आहे असांजे हिकदमि पासे में उहा स्वामी लीलाशाह जी कुटिया आहे स्वामी लीलाशाह हिकु योगी योगाचार्य समाज सुधारक ऐं असांजे सिंधी समाज जा वॾा संत थी चुका आहिनि ऐं उहे जॾहिं विरिहाङो थियो उन्हनि खां पोइ उन्हनि पंहिंजी हिकु कुटिया अची करे हिते असांजे आदिपुर में नंढी कुटिया ठाही हुई ऐं गॾो गॾु उहे हमेशा विहार कंदा रहंदा हुआ उन्हनि जो डीसा में बि कुटिया आहे ऐं पालन पुर में कुटिया आहे ऐं नैनीताल में हुननि पंहिंजी पंहिंजी तपोभुमि आहे जिते हुननि तपस्या कई हुई पर हुननि जो हिकु ख़ासि हिकु लाॻणी हुई असांजे हिन गांधीधाम शहर आदिपुर सां असां वॾा शुक्रगुज़ार आहियूं सांईअ जा जंहिंजी दुआ जंहिंजी आसीस असांजे हिते असांजे शहर मथां रही आहे ऐं हुननि जी कृपा ई असां हिते सभु वधिया विझा आहियूं साईं जन जी कुटिया जंहिं टाइम ते साईं हुआ तें टाइम ते त नंढी हुई ॾाढी पर साईं जन जॾहिं चोलो छॾियो त उहो उन खां पोइ साईं जन जी समाधी उन कुटिया जे पासे में ठाही वई आहे ऐं हीअंण त वॾो वॾो ॾाढो साईं जन जो उते आश्रम ठहियलु आहे ऐं उते दि दिवाली खां पोइ ॾियारी खां पोइ जेकी ग्यारिसि ईंदी आहे उन ते साईं जन जी वर्सी हूंदी आहे त उन वर्सीअ ते ॾाढो को ज़बरदस्त मेलो लॻंदो आहे त उते जेको उते जेके सिंधी समाज जा जेके छोकिरा आहिनि उन्हनि जा जणिया पाया वेंदा आहिनि सामुहिक जणिया जनेऊ थींदो आहे तंहिंमें ॿ टे सौ जणिया हिकु ॾींहं में गॾु पवंदा आहिनि ऐं उन खां पोइ जंहिं ॾींहं साईं जन जी वर्सी जो मेन ॾींह आहे ग्यारिसि हूंदी आहे तॾहिं सामुहिक लगन कयां वेंदा आहिनि शादियूं कयूं वेंदियूं आहिनि हिते साईं जन जो सभिनी खां वधीक ज़ोर हूंदो हुओ त ॾेथी लेथी न वठो ॾेथी लेथी न ॾियो न वठो त इन करे जेके असांजे समाज में ग़रीब तबिक़ो आहे त उन्हनि खे हिते सामुहिक जेके शादियूं थियनि थियूं त उन्हनि में जेके समाज जा दानवीर आहिनि सॼे हिन्दुस्तान खां सॼे दुनिया खां हू हिते पंहिंजो मोकिलींदा आहिनि ऐं उन्हनि नियाणियुनि खे सुठो ॾिनो वेंदो आहे घरु वखारीअ जे के शयूं आहिनि उहे सुठियूं ठाहे ॾेई वेंदियूं आहिनि टिनि ॾींहनि में उहे जेके टे ॾींहं आहिनि उहे आदिपुर में त बसि सिर्फ़ सिर्फ़ साईं जो नालो सभेई पिया जपींदा आहिनि साईंअ जे नाले सां घणेई धर्मशालाऊं ठहियलु आहिनि ऐं उहो मेलो जेको आहे हिते असांजे गांधीधाम आदिपुर में इहो वॾे में वॾो मेलो आहे साईं जन जा जेके सेवक आहिनि सौराष्ट्र रहंदा त सॼे हिन्दुस्तान में आहिनि पर उन्हनि जो सौराष्ट्र में जेके रहनि था उते वधीक उन्हनि जो मञियो वियो आहे हिते गांधीधाम आदिपुर में अहमदाबाद में कुबेर नगर में अहमदाबाद हितां सभिनी खां ईंदा आहिनि ऐं ईअं विलायत खां बि ईंदा रहंदा आहिनि साईं जन जा सेवक बम्बई खां ईंदा रहंदा आहिनि पोइ टे ॾींहं हिते जेको साईं जन जो मेलो ॾाढो धूमधाम सां मल्हायो वेंदो आहे चोवीह कलाक भंडारो हूंदो आहे हिते जेके धर्मशालाऊं आहिनि साईंअ जे नाले सां जेके धर्मशाला जंहिंमें घटि में घटि पंज सत सौ रुम आहिनि जेके हमेशा फुल हूंदा आहिनि उन खां सवाइ जेके होटलूं आहिनि उहे सभु फुल हूंदियूं आहिनि त हिते उहो जेको टे ॾींहं साईंअ जो मेलो लॻंदो आहे उहो ॾाढो शानदार ऐं ॾाढो ॾाढो सुठो मेलो हूंदो आहे